भाई साब त्योहारों पे तो हम फेवरेट तो मेरा त्योहारों पे सबसे अच्छी चीज है रसगुल्ला बनाना मैं हर त्योहारों को दीपावली हुई रक्षाबंधन हुआ होली हुई तो उस समय मेरा खास है कि मे एक या दो पैकेट के तो रसगुल्ले बनाता जरूर हूँ और पता है बेसन की बर्फी बनाना तो मुझे अति पसंद है बेसन की बर्फी अगर एक किलो बेसन की बर्फी बनावा ना तो घरवाले कहते हैं तुम एक किलो की क्यों बनाता है बे ढाई किलो की तो बना जिससे कि चार दिन चल सके मैं कहता हूँ यार ढाई किलो क्या कहते हैं अपनी शक्कर भी महँगी हो गई है शक्कर पहले तीस रुपए की ली अब तो चौवालीस रुपए किलो हो गई है खाना भी मुश्किल हो गया त्यौहार तो भगवान करे तो त्यौहार बंद ही हो जाए त्यौहार मनाना ही छोड़ दो सब लोग पकवान का करेंगे खाके महंगाई इतनी कर दी है इसलिए त्यौहार में बस मेरी दो चीज राय सी बढ़िया है बनाता हूँ अच्छी चीज बढ़िया रसगुल्ला बर्फी बस ज़्यादा पसंद मुझे मुंगौड़ा भी बहुत अच्छे पसंद मैं मेरे फेवरेट है ठीक है आपका क्या पसंद है मुझे भी बता देना बाय